جہاں تک بات ہے آج کی بدلتی ہوئی تکنیک اور ترقی کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے یہ موبائل بھی تو آدمی چلاتے چلاتے سیکھ جاتا ہے لیکن کمپیوٹر کے لیے تو آپ کو سیکھنا پڑتا ہے اس کے سا لیے بہت سارے کورس ہیں ٹیلی ہوا اور یہ کورل ڈرا ہوا بہت ساری چیزیں ہیں آج کل تو ہر چیز کمپیوٹر سے ہی کی جا رہی ہے مطلب پیسے کا لین دین ہو گیا یو پی آئی آ گیا اسی سے ہو رہا ہے پے ٹی ایم ہے فون پے ہے گوگل پے بہت سارا ہے اس میں ایکسیکٹرا بہت بہت ساری چیزیں ہیں اب وہ آدمی جو جی میں آئے استعمال کر سکتا ہے لیکن اب کیش لے کے گھومتا کم ہے آدمی یو پی آئی سے زیادہ پے پیمینٹ کرتا ہے کہیں بھی جانا ہوا یا کوئی بھی چیز خریدنا ہوا کہیں گئے ہر دوکاندار یا ہر مال میں یا کہیں بھی کوئی بھی جگہ چلے جائیں بڑے بڑے ریسٹورینٹ چلے جائیں کہیں بھی کوئی کھانے پینے کے لیے چلے جائیں وہاں پہ یو پی آئی موجود ہوتا ہے کوئی بھی تو آدمی اس سے گوگل پے کر لیتا ہے آرام سے اور یہ جب ماحول بدل ہی رہا ہے یہ فور جی اور فائیو جی کا دور چل رہا ہے تو اسی حساب سے ہم اپنے آپ کو بدلیں اور بدل کے اس سے استفادہ حاصل کریں جیسے اس وقت آیا ہے چیٹ جی پی ٹی یا اے آئی بہت ساری آ گیا آرٹی فلسی آرٹیفیشیل اینٹیلیجینس کا رول بہت زیادہ آ گیا یہ اس کی چھمتا اور زیادہ بڑھائی جا رہی ہے تاکہ جو ذہنی مریض ہیں یا جن کو کچھ آتا نہیں وہ بہت کچھ کر سکیں اس سے جاب کا بھی بہت سارا ایشوز ہے لیکن آدمی سیکھ رہا وہ بہت ساری نوکریاں بھی پیدا کرے گا اور کچھ جاب چھینے گا بھی اور جاب چھن بھی چکی ہیں کتنے کی جیسے پینٹنگ بنانا ہوا فوٹوگرافی کرنا ہوا کچھ بھی وہ اے آئی کر لیتا ہے یا کچھ بھی پوچھنا ہوا اس بہو بہت سارا اس سے سیکھا جا سکتا ہے اے آئی سے تو بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے